जे कौआ मैना चिड़ै चुड़मुन्नीके हमसब बहुत अथी करै छियनि से तोरी उरी गहूॅंम तहूॅंम चावल तावल छिट देलहुॅं अपना कऽल पर दूरा दरबज्जा पर अपन छत मकान पर तऽ अप्पन आयल तऽ खैलक पीलक हमसब हुनका सबके मारैक लेल प्रयास नहि करै छियै हुनका सबके हमरा सबके बहुत बढ़िऑं लागए नीक लागै हइ से देखै छी तऽ घासे पात लए जाइ छी चरे चाँचर जाइ छी तऽ देखै छी तऽ तनी काल हुनका निहारि लै छी तब अथी करै छी से अपना पड़ोसीमे रहल सङ्गमे सङ्गी साथी तऽ कहलहुॅं हैआ देखी है देखियौ देखियौ ई देखियौ ई फल्लाँ चिड़ियाँ छै बहुत रङ्गके चिड़ै चुड़मुन्नी से आबैत रहै है जे हमसब ओकरा सबके से अथी करै छी से हम्मे आरके बहुत मन लागै है देखैमे मारैक पक्षमे हमसब अथी नहि रहै छी की जानु